इहो सचु आहे त प्रकाश प्रदूषण तारनि जे नज़ारे खे तारनि जे नज़ारनि खे तमामु घणो प्रभावित कयो आहे पर इहो मसलो घणो करे मैट्रो सिटीज़ याने वॾनि शहरनि में वधीक आहे ऐं मुंहिंजी इहा ख़ुशक़िस्मत आहे जो मां मैट्रो सिटीस याने वॾनि शहरनि खां परे रहंदी आहियां मां रहंदी आहियां कच्छ गुजरात जे गांधीधाम शहर में जेको अञा ताईं आसमान जी क़ुदिरती सूंहं खे बरकरार रखण में सफल आहे मतिलबु त गांधीधाम में अञा प्रकाश प्रदूषण जो मसलो एतिरो वधीक कोन्हे याने लाइट्स ऐं प्रकाश जी चकाचोंद एतिरी वधीक न आहे जो आसमान जे नज़ारे खे कुझु असुर करे सघे ऐं मां न फ़कत राति जो आसमाननि में चंडु तारनि जो दीदार कंदी आहियां पर मूंखे सुबुह जो सवेलु याने असुर जो चईं साड़े चईं बजे उथण जी आदत आहे ऐं मां जीअं ई उथंदी आहियां सिधो अची घर जे अङण में वेही रहंदी आहियां ऐं उते वेही कॾहिं अखियूं बंदि करे त कॾहिं अखियूं खोले मां मेडीटेशन कंदी आहियां आसमान में निहारींदे निहारींदे ऐं मूंखे तारनि जी छाव तमामु घणी पसंदि आहे जॾहिं गर्मीअ जी मुंद हूंदी आहे तॾहिं त मां अङण में ई सुम्हंदी आहियां त मां सॼी राति आसमान में चंडु ऐं तारनि जो ऐं राति चाहे चांडोकी हुजे या ऊंदाही हुजे मां सॼी राति तारनि जो लुत्फ़ माणींदी आहियां राति जो सुम्हणु वक़्त बि सुबुह जो अखि खुलंदे ई मुंहिंजी नज़र आसमान में हुंदी आहे ऐं मां चङी देरि ताईं वेठी तारनि जो दीदार कंदी आहियां मूंखे तारनि जी छांव तमामु घणो मोहींदी आहे तमामु घणो मुतासिर कंदी आहे इहो नज़ारो मुंहिंजे लाइ क़ुदिरत जो सभिनी खां ख़ूबसूरत नज़ारो हूंदो आहे ऐं मां दुनिया जी कहिड़ी बि कुंड में हुजां मां आसमान अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते आसमान जे नज़ारे में तारनि जे नज़ारे में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे इहो बि ॾिसंदी रहंदी आहियां त जिते लाइटुनि जी चकाचोंद वधीक आहे उते आसमान कहिड़ो थो नज़र अचे जिते तमामु लंबियूं लंबियूं बिलिडींग्स आहिनि उते आसमान खे ॾिसण में कीअं रंडकूं थियूं पवनि ऐं जिते मां रहंदी आहियां उते आसमान केतिरो साफ़ु ऐं क्लीयर ऐं केतिरो सुठो नज़र थो अची सघे त मां उन खे तमामु घणो इंजॉए कंदी आहियां